جی آپ ڈاکٹر انصاری بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایکچولی میں آپ کی پیشینٹ بول رہی ہوں میں اِس سے پہلے آئی تھی اپنی بچی کو لے کے لیکن ابھی نہ اوکے جی میں ابھی نہ میرے دانتوں میں کچھ کل پرسوں سے بہت زیادہ سینسیٹیویٹی ہو رہی ہے تو میں کیا کروں ابھی آپ کا کلینک کتنے بجے کھلتا ہے یا ابھی آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں کیا کچھ بہت زیادہ پین ہو رہا ہے مطلب مجھے ہاں ہاں ہاں نہیں نہیں دانت دانت پر دانت یعنی کچھ جب چبانے کے لیے رکھتی ہوں نا یا پھر کچھ ایسا کھٹا کھاتی ہوں میں تو بہت زیادہ مطلب پھر اُس کے بعد میں کچھ اور نہیں مطلب بہت زیادہ ایسے ایسا جھنجھناہٹ سی ہو رہی ہے تو اسپیشلی جب میں چباتی ہوں مطلب یعنی کوئی دانتوں کے بیچ میں کچھ رکھتی ہوں نہیں کرتی ہوں تو ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج مسوڑھے بھی اندر سوجن ہے لیکن کھڈا تو مجھے دِکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ ایک دم پیچھے کی جو جو داڑ ہے نا اُس میں وہ تکلیف ہے تو وہ تو مجھے دِکھائی اچھا ٹھیک ہے اچھا تو ابھی تو نو بج رہے ہیں کلینک کُھلنے میں تو دو گھنٹے ہیں ابھی مجھے کافی تکلیف ہے تو میں کچھ آپ مجھے کچھ میڈیسین وغیرہ بتا دیں گی جب کہ دو گھنٹے تو میں سسٹین کر سکوں نا پھر میں آج ہی کوشش کرتی ہوں

اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں گیارہ بجے آپ مجھے پہلا پیشنٹ میرا اپوائنٹمنٹ بک کر لیجیے کیونکہ مجھے اپنے بچے کو اسکول سے مِل لینا ہے ٹھیک ہے اوکے شُکریہ اوکے اللہ حافظ